तो हमको कोई सुविधा नहीं मिला है ना हमको संडास मिला है ना तो कलोनी मिली है ना तो नल मिल रहा है हमको दो सुविधा मिल रहा है यही जानते हैं कि गौरमेंट हमको दो सुविधा दे रहा है एक खेत के देता है दो हजार एक पिन्सन आती है यही हमको मिलता है गौरमेंट से और गौरमेंट से कोई लाभ हमको मिलता नहीं है और लाभ प्रधान के खाते में आता है प्रधान अपना लेता है प्रधान से हम लोग बोलते हैं प्रधान कहता है कि नहीं आएगा तो बोल देंगे तो सरकार से आता है तो प्रधान खाता है हम नहीं पाते हैं जैसे हम कैसे जाने कि सरकार हमको देती है हमको जो देती है वही तो हम जानेंगे कि हमको देती है और जो नहीं देती है तो क्या जानेंगे इससे प्रधान जाने की नल देती है कलोनी देती है संडास देती है जो हमारे लगे आएगा च रोड देता है जब तक रोड नहीं है हम कैसे आना जाना करेंगे हमारे लड़के बच्चे कैसे आएंगे जाएंगे हमारी बहू कैसे आए जाएँगे इसलिए हमको सुविधा चाहिए सुविधा रहेगा तभी तो जानेंगे कि हाँ गौरमेंट हमको दे रही है जब नहीं देगा तो कैसे जाने जो देती है इतना जानेंगे कि हाँ हमको गौर्नमेंट देती है तो अब एक परधान जो है वो गाँव का मालिक है तो गाँव का मालिक है उसको लगे तो आता है ना गाँव को प्रधान है ना ओ सरकारी है ना गाँव में रहता है तो गाँव को सुविधा तो उसको देखना है ना सरकार है ना जैसे दुनिया के सरकार मोदी है तो गाँव के प्रधान गाँव का सरकार प्रधान है ना प्रधान को देखना चाहिए कहाँ तक रोड है किसके पास कॉलोनी है किसके नहीं है हाँ किसके मड़इ है ये सब प्रधान को देखना चहिए प्रधान गाँव को मालिक होता है प्रधान को देखना चाहिए कहाँ है कहाँ तक रोड है कहाँ आने जाने का है उनको पास नल है उनको पास कलोनी है उनके पास संडास है कि नहीं है उनको बहू कहाँ जाती है कैसे आती है इनको प्रधान को देखना चहिए ना प्रधान करें को जो प्रधान कहेगा अरे आएगा तो देगा आएगा सरकार देती है कि आप लेते क्यों नहीं जब सरकार देती है ब्लैक क्यों करते हो अपने अपने सुविधा के लिए सब करते हैं इसलिए कि गाँव का मालिक प्रधान होता है हमको चक्र रोड चाहिए हमको नल चहिए संडास चहिए कलोनी चाहिए तब हम जानेंगे कि हाँ हमारा सरकार हमको दे रही है जो जान देगे वही जानेंगे जो नहीं देती है तो क्या जानेंगे